गोंयान कोएड स्कूल आसा कॉनवेंट स्कूल आसा प्रायवेट स्कूल आसा सी बी एस सी आसा आय सी एस सी बोर्डाचे स्कूल आसा मॉंटेसरी आसा एक मागीर एस इकेल मॅथोडोलॉजी स्कूल आसा आनी वेगळीं वेगळीं स्कुलां आसा गोंयान आनी तातूंत भुरगीं शिकता आतां गोवा बोर्ड जे अंडर म्हणजे जी स्कुला चलता तांकां गोंयचो गोवा बोर्डा प्रिस्क्रायब केल्लो किंवां ए सी आर टी प्रिस्क्रायब केल्लो सिलेबस लागता सी बी एस सी भुरग भुरग्यांचे एन सी आर टी एज वॅल एज सेंट्रलाचो कितें सिलेबस चल्ला तो आनी आय सी एस सी म्हळ्यार तांचो आय सी एस सी सिलेबस तांकां लागता